हमर सभ के सदर अस्पताल मे आओर प्राइवेट अस्पताल मे जे भीड़ होइ छै ओकर कारण छै डॉक्टर के अभाव डॉक्टर के अभाव के कारण जे छै ओत्तो जादा भीड़ लागै छै जे बहुत खराब लागै छै आओर पेशेंट सही से इलाज नहि भय पाबै छै आओर पेशेंट एक्सपायर कय जाइ छै इलाज के चक्कर मे तऽ एकर लेल अगर डॉक्टर के सुविधा बढायल जाय डॉक्टर के आओर कर्मचारी के अगर बढायल जाए ओहिमे तऽ भीड़ जे छै कम लगते आओर सही समय पर ओकर इलाज भय जेतै चाहे प्राइवेट होइ चाहे सरकारी होइ आओर ओहू सऽ जादा अगर बचै लए चाहे छै तऽ ग्राम पंचायत मे जे उप स्वास्थ्य केन्द्र होइ छै अगर उपस्वास्थ्य केन्द्र मे अगर डॉक्टर के बहाली कयल जाए कर्मचारी के बहाली कयल जाए तऽ ग्राम क्षेत्र के जतेक भी बुजुर्ग यऽ बच्चा जे केओ भी अगर बीमार भय के जे अस्पताल पहुँच जाइ छै ओ अस्पताल नहि जेतै ओ अपन ग्राम पंचायत मे ही उप स्वास्थ्य केन्द्र पर ही ओ अपन इलाज करा लेते अगर एतय इलाज करा लेते तऽ ऑटोमेटिक छै अस्पताल मे सदर मे भीड़ कम आउते कियाकि ग्रामे से नहि आदमी शहर जाइ छै शहर जाइ छै शहर से तऽ ग्राम नहि आउते तऽ एकर लेल अगर सरकार अगर उप स्वास्थ्य केन्द्र पर अगर जादा बहाली करऽ तऽ ओकर सुविधा देतै तऽ ओ जे छै भीड़ कम भय जेतै अस्पताल मे आओर आदमी जे छै एतए सऽ ठीक भय जेतै तऽ ओऽ बहुत सुन्दर होते आओर वएह अगर नहि केलके ओ काज तऽ सब ग्राम पंचायत मे तऽ वएह शहर जेतै शहर जायके बाद जे छै ओकरा जे छै फिर टाइम लागते आओर टाइम लागते तऽ ओऽ इलाज सही से नहि होतै तऽ ओऽ मरि सकै छै ओकर दिक्कत